सब्जी बनबै के मोन रहै हमरा कोबी अल्लू पहिले एक्केमे लियै अल्लू कोबी सभ बना दियै आब की करै छियै कोबीके भूजि कऽ अलग कऽ राखै छियै पहिले की करै छियै कोबीके उबालि कऽ अलग राखै छियै कियाकि ओहिमे कीड़ा मकौरा रहै छै तकर बाद कोबीके भुजै छियै तेल मे ओ अलग कऽ राखै छियै तब लहसून प्याज भुनै छियै ओ तकर बाद अल्लू भुजै छियै तकर बाद ओहिमे दुनू मे सङ्ग के कऽ तऽ बनबै छियै सब्जी तकर बाद ओ बढ़िया लागै छै ओना हमरा बनबैमे बहुत स्वादिष्ट लागै छै मेहनतो लागै छै तऽ खानो खाइमे बहुत स्वादिष्ट लागै छै बड़बढ़िया लागैए तभ हम की करै छी अथि तऽ आओर सब्जी खाइ के मोन होइया झींगा तऽ झींगाके पहिले ओहिना बना लए रहिए सभकुछो मोर मसल्ला नहि डालियै ओहिना बना लेलियै तकर बाद आब केना बनबै छियै झींगा पहिले धोइ कऽ काटलू तकर बाद हेबऽ की कहै छै मसल्ला भुजलू तकर बाद झींगा गिरेलू ओ सब्जी बहुत स्वादिष्ट लागै यऽ सभ कोइ खइलू तकर बाद बढ़िऑं लाग